जोंनि क'क्राझार ओनसोलाव गोबां जुनिया मुंदांखा जायगायारि जामुंफोर जायगाफोर दङ बेफोर जायगाफ्रा जाहैबाय आर'नाय रेस्टुरेन्ट गौरां भेलि रेस्टुरेन्ट बाजै हटेल नारजारि हटेल

बिदिनो गोबां मुंदांखा हटेलफोर दङ बेफोरावहाय जोंनि बर'नि ट्रेडिसिनेल माखासे जामुंफोरखौ मोनजानाय जायो जेरै बाजै हटेलावहाय बर'नि ट्रेडिसिनेल बहुथ नारजि अनला नारजि अनला अमा बेदर दाउ बेदर बेफोरखौहाय मोनजायो बेयो बहुथ मोजां बिदिनो गासिबो हटेलफ्रावनो बा रेस्टुरेन्टफ्रावनो बहुथ मोजां मोजां जाग्रा मोनजायो जेरै वेसटार्न गोदाननि मुगानि जिथु जानाय लोंनाय सावमिन म'म' बेफोरखौबो मोनजायो आर'नाय रेस्टुरेन्टफ्राव बिदिनो गोबां मुवा गोथाव जाग्रा जिनिसफोरखौहाय बे मुंदांखा मुंदांखा रेस्टुरेन्ट दाबाफ्रावहाय मोनजानाय जायो